औ हेल्ल'

औ औ आंहा स्ट'र दङ हलसेल दखना

औ औ लांफैजायो दखनायालाय दङ आगर गेजेराव बोनाय दं बिदन दं दावराय मोख्रेब दं नों माखौ लानो गासैबो दं आरो ना हलसेल नालाय आङो औ न'आव दानाय दं मेसिनाव दानाय दं नों माखौ लांफैनो गोसो दंजोबो आरो

नोङो बुरजा लाङोबालाय आङो औ हरगोन एसे एनैखौथ' खम खालामना हरनांगोन ना नङाबा नोंबो माबोरैथो फानहैफिननो एसे एनै खम हर नाङाबा दा बिदिनो थाखायनो आङो हरो आरो बेबायदिनो नोङो जेखौ पसन्द जायो बेखौ लांफैनो हागोन नायै नायै नों बेसेबां खान लांगोन औ बेलाय नोंसोरनि सायावसो आंहाथ' मालआ दंखाजोबो नालाय नोंसोर नायफैनानै कैखानसो लांगोन नोंसोरो माबायदियाव लांगोन जेनेबा आंहाथ' फानग्रा हिसाबै थाइसे थाइनैयालाय जेनेबा नों बुरजा लांनाय हिसाबै आं खम खालामखागोन आरो दा नों माब्ला लांफैयो औ दे खबर हरनानै फैदो औ